اگر میری قابلیتوں کی بات کریں اور میری مہارتوں کی بات کریں تو مجھے پینٹنگ کرنا بہت پسند ہے کرافٹ کرنا بہت زیادہ پسند ہے اور میری قابلیت ہے پینٹ کرنا کرافٹ کرنا اور میری قابلیتوں میں نظم لکھنا کہانی لکھنا بھی موجود ہے مجھے پینٹنگ کرنا اتنا اچھا لگتا ہے اور میں نے اسے کسی جماعت میں جا کر تو نہیں سیکھا لیکن میں نے اس کو شیٹ پر کرنا شروع کیا پھر کینوس پر کرنا شروع کیا پھر میں نے پینٹنگ کو آگے بڑھایا اور اپنے کمرے کو بھی پینٹ کیا اور اپنے کمرے میں الگ الگ پینٹنگس بنائے جیسے عمارتوں کی پھول پتیوں کافی زیادہ اچھی اچھی پینٹنگس میں نے اپنے کمرے میں بنائیں ہیں اور نظم کی بات کریں تو میں نظم لکھتی ہوں اور میں کہانی بھی لکھتی ہوں کہانی میری ایک جاری ہے اور میرا ادارہ ہے کہ میں اس کو پبلش کراؤں آگے جا کر مستقبل میں اور میں آگے پینٹنگ بھی بہت اچھے سے کرنا چاہتی ہوں